دیکھیے آج کے دور میں جو ہے پالتو جانور کافی رکھتے ہیں لوگ باگ کچھ پرندوں کا پکچھیوں کا شوق رکھتے ہیں جیسے چڑیا ہوئی طوطا ہوا یہ سب گھر میں پالتے ہیں گھر میں رکھتے ہیں پنجرے میں رکھتے ہیں اور کچھ شوق رکھتے ہیں جانوروں کا جیسے بکری ہوئی کتا ہوا بلی ہوئی یہ سب چیزیں رکھتے ہیں یہ سب چیزیں پالتے ہیں لیکن میرا کوئی ایسا سپنا نہیں رہا نہ میری کوئی ایسا شوق ہے جو میں جانور پالوں ہاں پکچھیوں میں پالنے کا گھر میں پنجرے میں پنجرے میں نہیں بلکہ آزاد میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چڑیا یا کوئی ایسا طوطا ہو جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے پنجرے میں نہ رہے بلکہ جہاں میں جاؤں وہاں رہے ہمیشہ آزاد رہے اور کبھی مجھے چھوڑ کے نہ جائے پنجرے میں قید کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے اس لیے میں پالتا بھی نہیں ہوں زیادہ تر جو ایک وفادار پرندہ ہو یا جانور ہوگا اسے پنجرے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ کھلے عام بھی رہے گا تو آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا ایسا پرندہ یا ایسا پالتو جانور میں چاہتا تھا لیکن ایسا نہیں مل پایا کوئی اس لیے میں رکھتا نہیں